ہلو جی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے جی میرے تین چار دِن سے کھانسی بُخار بی پی لو ہو رہا ہے

ارے وہ میں نے وہاں پہ دوستوں کے ساتھ وہ کول ڈرنگ وولڈرنگ پی لی تھی اِس لیے کھانسی وانسی ہو گئی اِسی وجہ سے بُخار کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہاں دوستوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے ایسا

نا نا میں دوائی مجھے آن لائن بھیج دینا گاڑی سے اچھا ہاں تو میں دُکان پہ آ جاؤں گا دُکان بتا دو آپ اپنی کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے دُکان آپ آپ کی اچھا اور کتنے سے کتنے بجے تک کُھلتی ہے آپ کی دُکان جی